हाँ भैया नमस्ते आज मैं आपके होटल में पहली बार खाना खाने आई हूँ मुझे पनीर रोटी दाल चावल लेकर आइए और भैया ये भी बताइए कि आपके पास कोई ऐसा ऐप्प है जिससे मैं घर पे रहती हूँ जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ खाना वाना तो मुझे ऑर्डर करना हो तो ऐसा कोई ऐप्प बताइए जिससे मैं घर पर खाना मंगा सकती हूँ